کواڈینیٹر دستگیر صاحب نے سوال کیا کہ اس میں جو وقت استعمال ہوا کیا وہ وقت ضائع ہوا یا یوزفل فائدہ مند ہوا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے نا ضائع تو نہیں ہوا بلکہ فائدہ مند رہا کیونکہ کچھ نہ کچھ اس میں نیا سیکھنے کا جو ہے نا موقع ملا کیا نیا سیکھنے کا موقع ملا کہ گوگل کی جو تیاری جو ہے نا جو چل رہی ہے زبانوں کے تعلق سے کہ یہ تیاری جو ہے نا چل رہی ہے کہ مختلف مضامین پہ جو ہے نا وائس کی جو ہے نا ریکارڈنگ جو ہے نا چل رہی ہے تو آنے والے لوگوں کو فائدہ مند ہوگا تو یہ وقت کا جو ہے نا صحیح استعمال ہوا